ابھی تو دیہاتی علاقوں میں بھی تکنیک کی جدید تکنیک تکنیکی اوزار ہتھیار اور تنکیک استعمال ہوتی ہے کھیتی باڑی کے لیے جوکہ سبھی لگ بھگ سبھی کسانوں کو کسان اس کو استعمال کر رہے اور زیادہ سے زیادہ جس چیز پہ دھیان دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو کسان ہیں جو چیز اگاتا ہے جو بھی اس کا اگا کے جو چیز فروخت کرتا ہے تو اس کے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کھیت سے لے کے جاتا ہے منڈی میں فروخت کرتا ہے وہ جو اور جو بیچ کا جو انسان رہتا ہے جوکہ اس منڈی میں اس کا نیلام کر کے لے لیتا ہے اور پھر اس کو شہر کے دکانداروں کو زیادہ دام میں دیتا ہے جس کی وجہ سے جو جو محنت کرنے والا کسان ہے اس کو کچھ اس چیز کا فائدہ نہیں ہوتا ہے اور جو جو بیچ کا انسان رہتا ہے جو منڈی میں پورا اس سے کسان سے جو سامان لے لیتا ہے زیادہ پیسہ وہ بیچ کے انسان کو مل جاتا ہے جوکہ جو کسان جو محنت کرتا ہے کھیتوں میں مشقت کرتا ہے اپنے اناج کو اپنے بچوں کی طرح پالتا ہے اس کی محنت کا اسے پھل نہیں مل سکت مل پاتا ہے تو یہ جو بیچ کا جو کسان جس وجہ سے کسان کو فائدہ نہیں ہوتا یہ جو بیچ کا انسان ہے یہ میرے حساب سے یہ ہٹ جانا چاہیے جس کی وجہ سے کسان کی محنت کا پورا پورا جو پھل ہے وہ کسان کو ہی ملے اور کسی تیس دوسرے بندے کو اس کا فائدہ نہ ملے